اور یہ بات ذاتی ترجیح پر منحصر ہے کہ کس کو پسند کیا کیا جائے مجھے ذاتی طور پر طبعی کتابیں ای بکس اور آئڈیو بکس تینوں ہی پسند ہیں لیکن ہر ایک کا اپنا الگ تجربہ اور مزہ ہے طبعی کتابیں کتاب کو ہاتھ میں پکڑنے صفحے پلٹنے کا احساس بہت خوشگوار ہوتا ہے طبعی کتابیں پڑھنے سے آنکھوں کو اسکرین سے آرام ملتا ہے کچھ لوگوں کے لیے طبعی کتابیں پڑھنا یادداشت اور معلومات کو بہتر طریقے سے محفوظ رکھنے میں مددگار ثابت ہوتا ہے نقصانات طبعی کتابیں بھاری اور زیادہ جگہ گھیر سکتی ہیں خاص طور پر سفر کے دوران بعض اوقات مخصوص کتابیں فوری دستیاب نہیں ہوتی ای بکس فوائد ہزاروں کتابیں ایک ہی ڈیوائس پر رکھی جا سکتی ہیں جو سفر کے دوران آسانی فراہم کرتی ہیں ای بکس میں کسی بھی لفظ یا جملے کو فوری طور پر تلاش کیا جا سکتا ہے بعض اوقات ای بکس طبعی کتابوں سے سستی ہوتی ہے سستی ہوتی ہے لمبے عرصے تک اسکرین پر پڑھنے سے آنکھوں پر دباؤ پڑ سکتا ہے ای بکس پڑھنے کے لیے ڈیوائس کو چارج کرنے کی ضرورت ہوتی ہے آئڈیو بکس آئڈیو بکس سننے کا کے دوران دوسری سرگرمیوں دوسری سرگرمیاں کی جا سکتی ہیں جیسے کہ ورزش کرنا ڈرائونگ کرنا یا گھر کے کام کرنا آئڈیو بکس ان لوگوں کے لیے بھی مفید ہے جو پڑھنے میں دقت محسوس کرتے ہیں یا جن کی بینائی کمزور ہے نقصانات بعض اوقات آئڈیو بکس سننے کے دوران مکمل توجہ مرکوز رکھنا مشکل ہوتا ہے سننے کی رفتار پڑھنے کی رفتار سے مختلف ہو سکتی ہے اور بعض لوگوں کے لیے آئڈیو بکس کی رفتار کو ایڈجسٹ کرنا مشکل ہو سکتا ہے میرے لیے یہ تمام طریقے اپنی اپنی جگہ اہم ہیں اگر میں آرام سے بیٹھ کر پڑھنا چاہتا ہوں طبعی کتابوں کو ترجیح دیتا ہوں سفر کے دوران یا یا جب جگہ کی کمی ہو تو ای بکس کا انتخاب کرتا ہوں اور جب میں دوسری سرگرمیاں کر رہا ہوں تو آئڈیو بکس سننا پسند کرتا ہوں